जिणेंत शिक्षीत आशिल्ल्यान मुखेल गजाल म्हणल्यार तुजी फसवणूक जावपा पासून तूं वाचता खुबशा कडेन हांवें अशें पळयलां की अशिक्षीत मनशाक नाडलो वता पयशांच्या बाबतींत जावं आनी कांय हेर गजालींच्या बाबतींत तांकां नाडटात टिकेट काडटना जावं आनी कसल्या गजालींक तांकां पयशांचो हिशोब कळना शिक्षण नाशिल्ल्या कारणांत पयशांचो हिशोब कळना तेन्ना तांचे कडेन चड पयशे घेतले वता बाजारांतय बी सेम घडटा तांकां जें हिशोब ज्ञान आसना शिक्षण आसना ते खातीर तो बाबडो ज्या दरेन दिता त्या दरेन तो घेवन वता ताका त्यो गजाली खबर आसना ताका वाचन ना लेखन ना कांयच ना समजणी ना ते खातीर तो फसता तें खातीर म्हाका दिसता की जिणेंत शिक्षण आशिल्यान मनीस शिकता खरो गिन्यान मेळटा खरें पूण फसवणूकी पासून तो वाचता आनी तुजी फसवणूक जायना कित्याक मनशाक जें आसा फकत पुस्तकी गिन्यान आसूंक फावना अशें म्हणटात पूण तरी आसतना पुस्तकी गिन्यानानच मनीस जो आसा मातसो सादूर जावंक आयच्या जमान्यांत शिकता सो पुस्तकी ज्ञान आसप गरजेचें शिक्षीत आसप गरजेचें आनी अशिक्षीतय आसप जें आसा हें आतां आयच्या काळार भोव चुकीची गजाल ते खातीर शिक्षण घेवन सगळ्यांक शिक्षीत करपाची गरज आसा